आतां चडांत चड कडेन सगळींच कडेन म्हणपाक शकतात की एल पी जे सिलींडर वापरतात एल पी जे सिलींडर वापरून रांदप खूब सोपें जाल्लें आसा एल पी जे सिलींडर वापरिल्ल्यान आमी जीं लाकडां वापरता लाकडां जळयताली रांदपा खातीर तीं आमी अेवोयड करपाक शकतात आनी झाडांचें तोडपाचें प्रमाण कमी करपाक शकतात तो लाकडां जळोवन जो धुवोर येता तो आमच्या नाकांत भितर वयता आनी आमकां कसलेंय रोग जावपाक शकतात तेंय बीन आमी अेवोयड करपाक शकतात आनां एल पी जे सिलींडर वापरतना कसली जतनाय घेवपाक जाय ती हांव सांगपाक सोदता गॅस गॅसाची जी पायप आसता तो सदांच सारको आसपाक जाय निवळ आसपाक जाय खंयच ताका कट जाल्लो आसूंक फावना आनी चड करून सिलींडर जो आसता तो घराचो भायर दोवरून जो पायप आसता तो लांब घेवून तो घरांत भितर स्टोवाक जोयन केल्लो जाल्यार चड बरें जाता कितेंय जाल्यार सिलींडर लीक जालो जाल्यार ताचो सगळो जो गॅस आसा तो भायर वसपाक शकता नाजाल्यार तो तुमच्या घरांत भितर येवन कितेंय कसलोय उजो पेटपाक शकता हाका लागून मातशीं काळजी घेवपाक जाय गॅस स्टोव सदांच निवळ दवरपाक जाय सिलींडर सारको चेक करपाक जाय सारको नीव सिलींडर बसयतना तो सारको फीट बसला हाची जतनाय घेवपाक जाय आनी तेची तो तो पायप आसता तो टायम टू टायम चेंज करपाक जाय जितलींय एक दोन वोर्सांनी तो पायप चेंज कोरून नवो बसोवपाक जाय जें जें करून कसलेंय अपघात जावचे आसल्यार ते आमी टाळूंक शकतात